पानी के विषय में ऐसा है कि पानी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए जा जल ही जीवन है पानी कई प्रकार से पानी कि ज़रूरत हमें पड़ती हैं मनुष्य को पानी की ज़रूरत ऐसे पड़ती है पहले तो खे सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए गेहूं धान आलू यही सब सींचने के लिए तो मतलब धान में तो समझ लीजिए आप अत्यधिक पानी लगता हैं और फ़िर धान के साथ साथ हम लोग करते हैं खेती जैसे सब्ज़ी हो गई सब्ज़ी में दूसरे रोज़ पानी चाहिए पानी और सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है अच्छा इसके साथ साथ घरों के लिए घर के लिए पानी के लिए कुछ पानी चाहिए और पीने के अलावा हमको घर साफ़ करने के लिए पानी चाहिए घर धोने के लिए पानी चाहिए और इसके बाद जैसे गाय हुई भैंस हुई इनको हम सुबह शाम नहलाते हैं इनको नहलाने के लिए पानी चाहिए और और उनके पीने के लिए पानी तो ज़रूरी है यह तो कन्टीन्यू पानी या पीने के लिए तो कन्टीन्यू चाहिए और दूसरी बात नहलाने के लिए चाहिए सुबह शाम और गाय भैंस के लिए और अपना पानी के लिए देखिए तो हर जगह पानी की ज़रूरत बहुत बड़ी ज़रूरत रहती और इसके बाद पानी जैसी गेहूं हुआ धान धान धान भी यह फसल भरने के लिए ज़रा पानी चाहिए